असांजे भारत में ॾाढा सारा त्योहार ईंदा आहिनि असां सिंधियुनि में त ख़ासि कर सावण जे महीने में जीअं टीजड़ी ईंदी आहे गोगो ईंदो आहे थदड़ी ईंदी आहे टीजड़ीअ जो विर्तु रखंदा आहियूं सुबुह जो पहिरियों असूर कंदा आहियूं वरी मेहंदी बि लॻाईंदा आहियूं हथनि में ऐं घुमंदा बि आहियूं असूर जो खेॾंदा आहियूं ॿारनि सां बि मर्दनि सां बि सभु उथी करे सुठे सां खाईंदा आहियूं वरी ॾींहुं जो विर्तु रखंदा आहियूं फल फ्रूट बि खाईंदा आहियूं वरी राति जो चंड निकिरींदो आहे त खीर कचे ऐं चांवरनि जो अर्घ ॾींदा आहियूं पोइ रोटी खाईंदा आहियूं ऐं सभु कुझु सुठो थींदो आहे वरी जन्माष्टमी बि ईंदी आहे कृष्ण भॻवानु जो विर्तु बि रखंदा आहियूं उनमें बि सुठो राति जो अर्घ ॾींदा आहियूं ऐं सॼो ॾींहुं ऐं ख़ासि कर त असांजे इनमें उहो बि ईंदी आहे ॾियारी बि ईंदी आहे थदरी ईंदी होली ईंदी आहे ऐं तिर मूरी ईंदी आहे ॾियारीअ ते बि घरनि जो सफ़ाइयूं कंदा आहियूं सुठे सां चादर वादर विछाईंदा आहियूं मिठाइयूं घुराईंदा आहियूं कुझु घर में बि ठाहींदा आहियूं लक्ष्मी माता बि रखंदा आहियूं ऐं हटड़ियूं रखंदा आहिंयूं उनजे मथा ॾिया रखी ऐं सिका रखंदा आहियूं कचे खीर में विझी करे उनजी पूजा कंदा आहियूं अगरबती धूप बारींदा आहियूं उन ते होलीअ ते बि रंग खेॾंदा आहियूं घीअर ठाहे वठी ईंदा आहियूं उहे खाईंदा आहियूं गुजियाऊं ठाहींदा आहियूं घर में ऐं सम्बोसा मिठाई ठाहींदा आहियूं त उहो बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि लॻंदो आहे मसि होलीअ जो त्योहार आयो आहे वरी तिर मूरी बि ईंदी आहे उन ते बि तिरनि जा लड्डू ठाहींदा आहियूं तिरनि जी लाई ठाहींदा आहियूं नियाणीयुनि खे रोटी ॾींदा आहियूं दरबार में बि ॾेई ईंदा आहियूं टिकाणे टणे में बि प्रसाद विरहाईंदा आहियूं नियाणियुनि खे ॾींदा आहियूं फल फ्रूट बि वि वठिंदा आहियूं